आं गोदो उन्दैनिफ्राइनो क्लास वान टु निफ्रायनो आं फरायसालियाव फरायबोयै बोयै बोनानै आङो दा क्लास फाइभ मोननाय लोगो लोगो नोगोर मोसानो आपसुस जानानै फरायनायजों लोगोसे मोसानो लुबैनानै हाय हाय आङो बिराथ आपसुसजोंनो हारिमु मोनसे द'तमायावहाय हारिमु मोसानाय दं फोरोंग्राफोर दंमोन आरो कालचार आमफ्राय दा बियावहाय आङो बिमा बिफाखौ खारखुमा खारखुमा खारखुमा खारखुमा थाङै थाङै हगारहरनो नागिरामोनना बिसोरो ओमफ्राय हाय खारखुमानानै थांनानै आङो मोसाहैखुमायोमोन लामा गोजानबाबो थाबाय थाबाय थांनानै आङो खाथिनि गामिनिफ्राय दतमासिम थांनानैहाय हारिमु अफिससिम थांनानै आङो माबासिम कालचारावहाय आङो बिदिनो क्रिसटि मोसानो लुबैनानैहाय आं खारखुमा लांबाय थानानैहाय आङो क्रिसटि मोसानो रोंदों आरो मोसाहैदों ओमफ्राय दाना फरायनायजों लोगोसे फरायलांबाय जेब्लानोखि क्लास ओइथ नाइन मोनो होमबा इस्कुलावहाय स्कुल विक जानाय समावहाय आङो माबाबाय आरो बादायनाय आं कमपिटिसनावहाय आङो मोसाबाय मोसानायजों लोगोसे मोसानायाव हायो फार्स्ट देरहाबाय फार्स्ट थांबाय आरो ओमफ्राय बेहाय फार्स्ट थांनानैहाय आङो आं क्लास नाइनावसो कमपिटिसनावहाय स्कुलावहाय फार्स्ट मोसाजेनदों बे समावहाय आंखौ रावबो मास्टारफ्राहाय मोसानो रोंगौ बिखौ सानामोन ओमफ्राय दाना क्लास नाइनावहाय आं मोसाबा आसरिथ मोनजोबबाय आगोलाव माथो बे क्लास ओइथफोर माबाफोर सिक्स सेबेनफ्राव फरायबा मानो मोसायामोन दा बेरै इसे मोजां मोसाखो सासे जोंनि फोरोंगिरि दंमोन आरो बालहोमारिनि टफसि हाजि बे आसरिथ मोनबाय ओरैबादि मोजां मोनबाय बियो ओमफ्राय जि आखाय खब्बाय मोसानो रोंगौ प्रतिमाया मोसानो रोंगौ प्रतिमाया होननानैहाय ओरै बायदि मोजां जादों होननानैहाय आखाय खबै खबै होबाय बियो आंबो बिनि थुलुंगानायजों जा साइस साइस एकटिं खालामबाय ओमफ्राय नै फार्स्ट प्राइज मोनबाय आङो सारटिफिकेत मोनबाय माबाबाय ओमफ्राय नै बेनिफ्रायसो आंनि लोगोफ्रा बांसिन आंखौ बेबादि मोसानो रोंगौ बिदि सानबाय आरो ओमफ्राय आरो जोंनि गामियावहाय बैसागु फांसन जादोंमोनलाय बे समावहाय बैसागु फांसन जानायाव बो गासिबो गामिनि मानसिफोरा आंखौ इसिग्राब मानि रोंगौथि मोसानायनि थाखाय बिखौहाय सानाखैमोन आंनि बिमा बिफायाबो आंखौ बेबादि मोसानो रोंगौ बिखौ सानाखैमोन आरो जोंनि बिफा नायबाय बिदा बिब' गासिबो न'नि मानसिफोरानो नायजोबबाय मोसानायावहाय आंखौ मोसा ओमफ्राय नै सासे आदाया मोसा दे मोसा दे होनबाय थाबाय आंखौहाय ओमफ्राय दाना मोसानो गोसो गैयामोन आङो ओमफ्राय आदाया मोसानो थिनबाय थानायखाय मोसाबाय आङो दाना मोसानायावहाय बयबो रंजाबाय जिनो रंजानानै मानानै आंनि बिफाया आंखौहाय आसरिथ मोनबाय बोरै आंनि फिसाया बिदि मोसानो रोंगौ बेबादि मोसानो रोङो आरो होननानै आंनि बिफाया आंखौहायनो आसरिथ मोनबाय दानाहाय मोसानायावहाय आंनि बिफायानो आंनो प्राइज होबाय आं बेरायथि श'आव मोसादोंमोन नालाय आंनो प्राइज होबाय गामिनि मानसि गोबां आनो हाय आंनो प्राइज होबाय ओरैबादि जों गामियाव मोसानो गोरों दङ जों बिदि होनना मिथियाखैमोन बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय नै बेनि उनावहाय आनसलिकआवहाय मोसाबाय बिदिनो आनसलिकआव मोसा मोसा आरो कालचारावबो लोगोसे थांफाबाय थाङो कालचारावबो मोसा हारिमु जों मोसायै मोसायै मोसाबाय दतमायाव मोसानानै दतमानिफ्राय रामफलाव थांबाय रामफलावबो थांनानैहाय मोसाबाय ओरैबादि दाना मोसानायावहाय जोंनि दतमानिफ्राय साब्रै सायख'नानै लांबाय आरो ओमफ्रायहाय आंखौ सोंबाय हजोंहायनि जों आदै बारलेंफा लेंयो आङो बे बारलेंफाया सोंबाय नों माइ गायनो रोंगौ ना रोङा ना गुरनो रोंगौ ना रोङा बेफोरखौहाय सोंबाय ओमफ्राय दाना रोङो माइ गायनो रोङो आङो नाबो गुरनो रोङो आङो आंहा जिबो दानो रोङो आं गासिखौबो बिदिखौहाय सों खोनथाबाय आङो सोंबाय नालाय माथो नोंनि आखायालाय माथो माइ गायग्रा माइ गायग्रा जि दाग्रा बायदि सिलिम सिलिमसो माथो बेबादि खौनो नुया ना गुरग्रा बादिखौनो नुया होनबाय ओमफ्राय दाना गुरो आङो आदै होनबाय ओमफ्राय दाना रामफल हारिमुआवथ'' गोबां रोखोमनि जेंनाफोर माबा ना गुरग्रा कालचारनि बुस्थुआनो दंजोबो जेखाय खबाय गासिबो सानद्रि संग्राय उवाल थुवाल गासिबो दंजोबो रावखौबो दोनखाया जेला नाखि ना गुरनो माबा ना ओंख्रि जानो मानो होनबा रामफल दैआव जोंखौहाय गुरहोहैबाय सोरना बांसिन मोनो बेनोनो प्राइज होगोन होनसै ओमफ्राय सानसेखालि गुरनायाव आंना बांसिन मोनबाय आङो नाथुर नाथुर ओमफ्राय दाना बेयाव मोननायाव हाय हाब माथो नाखौलाय गुरनो रोंमारगौलाय नोंखौ रोङासो नांदों होनना बुंबाय आरो दाना नै रामफलनि स्टुदेन्टफ्रा मोसाग्रा स्टुदेन्टफ्रा बिखौ मोजां मोनो नामा होनना सोंबाय ओमफ्राय बिदिनो आंखौबो नों बिखौ फसायो ना फसाया ओहो आं फसाया एथ' बोराइराय आदै आंनि बिफाबादिसो आं फसाया होन्नानैहाय आङो बुङोमोन आरो आंहा मोजां मोननाय दंखायो आंनो नाङा होननानैहाय आं लोगोफोरखौ नोंखौ फसायोगोन नोंखौ जि बायदिसिना सोङो बियो मोसानायाव बुंसै आंखौहाय ओमफ्राय ओहो आं नाङा आंनोहाय होननानै ओमफ्राय बे आदैनि बे आदैआनो दैदेनखायोमोन नालाय ओरैबादि बिसिनि दैदेननायाव आङो साकसेस जानानै कुन दिल्लि थांदों राजस्थान थांदों गोजान गोजान केलकाटा मानि अफायबा अफायबा मोसाहैनो मोननाय थांदों ट्रेनजों थांबाय गाखोफेरनो मोनामोन आं ट्रेनखौबो खुनु दिन न'नि बाथ' गाखोनो मोनखाया हगार हरखायामोन दिल्लियाव थांनायावबो बिफाया न'आव खोनथायाखै आं थफ्ला लाना खारखुमाबोदों आङो बिफाया खिथु खिथु होसोदोंमोन ओमफ्राय खुनुरुखुम बारगदों थांनो मोनबाय थाखा नाङा फैसा नाङा होनै होनै थांथारबाय आङो मोसोहैबाय दाना जेलानाखि दिल्लिआव थांना मोसाहैबाय दिल्लिनिफ्राय राजस्थान थांबावनांगौ राजस्थानाव थांबा ओरैबायदि लोमजाहैबाय मोसानोनो खुनुरुखुम हाहां हायाहां हाहां हायाहां खुनुरुखुम मोसाबाय थाबाय प्रेकटिस होबाय थाबाय प्रेकटिस होबाय थाबाय खुनुरुखुम प्रग्रामावहाय जोङो मोसाथारनो मोसाथारबोनो हाबाय आरो जेलानाखि मोसानो हायो उनावहाय दिल्लिआवहाय माबानिफ्राय राजस्थाननिफ्राय फैफिनबाय दिल्लिआव दिल्लिआव फैबा सासे गुमैखौ लोगो मोनबाय ओरैबादि आपेल आंगुर फिथाइ जाहोबाय मोसाना मारै बिदि लोमजाबोखो नोङो होननानैहाय जाहोनानै फैबाय फैनानै आङो देहाफोरखौनो बिराथ गाज्रि मोनबाय आरो ओमफ्राय नै फैनानैहाय मोसायै मोसायै मोसानानैनो हामग्लिजोबबोबाय बिराथ प्रेकटिस होबाय थानांगौ नालाय मोसानायानो रेस्टखौनो मोना मोसाबाय था मोसाबाय था फरायनायजों लोगोसे मोसालांबायथा लेखा लांखुमायो आङो बिदिनो लेखाखौ लांनानै फरायहैयो जोंनि स्कुलावबो मिथिखाबाय नालाय फरायसालियावबो आंखौ मोसायो आङो मेदामनोहाय माबानानै खोनथहरबाय आं मोसानो थांगोन मेदाम ओरैबादि ओरैबादि सानबैसे जाबोगोनबा सबथा खनसे जाबोनो हागौ दे होननानै होननानैहाय बिसोर आंनि रोंगौथिखौ नुनानै नो बिसोरहाखौ आंखौहाय हगारहरबाय आरो फरिखानि मास मोनसे आगोल आराम फरायदो होननानैहाय बिसोर आंखौहाय रेस्ट लानो थिनबाय ओमफ्राय रेस्ट लाबाय बिखौनो आङो दा फरायनायजों लोगोसे आङो मोसानायखौ बिराद मोजां मोनो आरो हारिमु आरो बिदिनो बैसागु फांसन मा फांसन दाबो बुरिबाबो आङो बैसागु फांसनाव बिरात बाहागो लायो मोजां मोनो लोगो दिगि मोसानो बिदिनो जोङो फार्स्ट प्राइज फार्स्ट प्राइज खननै मोनबोनाय सेकेन्द प्राइजआव खनसे मोनबोनाय जेरावखि थाङा बिदिनो सिमाव मोनसे नङादि मोनसे प्राइजखौ जोङो बाहागो लानानै मोनबो खाथारो आरो बैसागुआव अबेबा कमपिटिसनाव थाङोबा जोङो जोंनि ग्रुबआ टिमा बिरात मोजां साकसेस जाबोयो बेखौनो जोंखौहाय जेनबा लेंहरनाय मानाय बिदि जायो आरो दा गामिआवबो जों ज' ज' बिदिनो बैसागु फांसन माबा फांसन जोङो बिरात मोजां बाहागो लानो इन्टारेस्ट दं हाबा जाबाबो जों दा मोसानाय खौनो ओरैबादि लाफाबाय थानो लुबैयो बिजों लोगोसे आं दा हाबा जाबाय फिसा फिसौ खांबाय फिसा फिसौखौबो आङो मोसानायाव लांफानो लुबैजोबो मोसानाय लेखा फरायनाय खेला गेलेनाय आं गासिबो आंनि फिसाफोरखौ लांफानो सेसथा खालामो आरो